ओइ नों ब्राइदेल ना ब्राइदेल फंबाय अह आङो माबा गलागाव एबसु अफिसनिफ्राय बुंहरदों नोंथाङा टेन क्लास फरायदोंमोनना फंबाय अह आं बे गलागाव एबसु अफिसनि दैदेनगिरिलै एबसुफोरनि फरायसाफोरखौ जोथोन लानाय दायथ' गोलैदों आरो देग्लायथ' मेट्रिक फाइनाल फैगासिनो दङ दा फंबाय फरायनाया बेसेसो आवगायखो

अह आच्चा ओमफ्राय फरायनायफ्राव नोंनि बिमा बिफाफ्रा फंबायनि बिमा बिफाफ्रा मोनाफ्राव बा फुंफ्राव जानाय लोंनायफ्राव मायोबा उसुबिदाफोर असुबिदाफोर दं नामा जानाय लोंनायफ्राव उसुबिदा दं नामा आरो नोजोर होयो ना होआ हो फंबाय

अह

फंबाय बेनिफ्राय दा नों खायद'फोराव नोङो खायद'फोरखौ हायोब्ला गाइखेरफोरखौ फुदुंनानै गुसु खालामनानै लोंनाया मोजां उन्दुनाय टाइमाव बे गोसोखांनो हानाय गोहोखौ बारायहोयो आरो बिराद जाय साबजेक्टखौ नों हाया ना समाथ' एसे गोलाव दंबावो फंबाय नों बेखौ टिउसन लानायनि लाहार फाहार खालाम नङाब्ला आरो जारला जागोन ना

बेनिफ्राय दा फरायनायावथ' मुखुब नालाय दा नों बेसेसिम फरायो मोनानि अह दे होमबा फंबाय एसेयावनो फोजोबथ'नोसै आं बिदिनो सम सम खबर लाबाय थागोन दे मोजां फराय